हेलो सर आप ओला वाले भइया बात कर रहे हैं जी सर आपकी गाड़ी में बहुत सारी परेशानी हुई हमको बहुत ज़्यादा गाड़ी ड्राइवर भी ठीक नहीं थे और सीट भी फटी हुई थी और रास्ते में चलते चलते गाड़ी पंचर भी हो गई हम मुझे जहाँ जाना था वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और आपका जो ड्राइवर है वो उनका बर्ताव ठीक भी नहीं था और चिड़चिड़ापन था और

कुछ ठीक नहीं लगा हाल भी ठीक नहीं था ताकि हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई